ہمارے اسکول مدرسہ وغیرہ میں جو ہے نا اسلام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے نماز کس طرح پڑھائی کرتے ہیں روزہ کس طرح رہتے ہیں روزہ کا ماحول کیا ہے کس طرح رکھنا چاہیے کیوں رکھنا چاہیے اسکول میں بھی پڑھائے جاتے ہیں مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں کتنی نمازیں ہیں کتنی کیا ہے کس طرح ہر چیز ہوا کس طرح نازل ہوئے قرآن شریف مذہب کے بارے میں جو بھی جانکاری وغیرہ کچھ اسکول میں ہوتے ہیں کچھ مدرسے میں ہوتے ہیں کچھ آدمی اپنے گھر پہ بھی تعلیم وغیرہ کرتے ہیں اور جو بھی مدرسہ میں اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں بچے کو قرآن شریف کے بارے میں نماز کے بارے میں پوری پوری چیز سے سنی جاتی ہے بتائی جاتی ہے تعلیم دیے جاتے ہیں اور اس کا بتانا پڑھانا ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے بچے اچھے اچھے پڑھتے ہیں دین کے بارے میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کس طرح کیا ہے کیسا ماحول ہے کیسا کیا ہے وہ ہر چیز جو ہے ہم لوگ کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے اور مدرسہ مسجد میں یہی سب کا کام ہوتا ہے پڑھانا لکھانا ہر چیز دین کے بارے میں بھی دنیاوی تعلیم بھی ہر چیز کا تعلیم دی جاتی ہے